आ आ बरो तुमी केशीं हाय वोय वोय हांव हांव एदिसांनी आसना बॉम्बे गेलो म्हणून कालूय येयला वोय आवय वोय वोय मातशें तें नोयाना नोयाना बी तयार करूंक जाय न्हू ना ना ना उल्ल्या ते एरेंज नयोना मिस सांची साडे पांच आतेर आनी मागी तेर जाले उपरांत मागीर माडी हे साल्वी सालवी फाटल्यान मागीर मिक्स कोमेस जाता सोवांक सो ती तयार करपाक होय सोदां आसता मिस ओय सोदां तेच टायमिंगाचेर फकत फेस्ता दिसा मातशें तेणी टायमींग मातशें चेंज केलां चेंज केलां म्हणजे सातां पयलीं मीस व्होडली मिस मागी णवां पुरसां हांव चड व्हडलीं काडची ना भितरल्या भितर काडटोलें पयलीं भायल्यान सान काडटालें न्हू आत तें कित केलां ट्रॅफीक जॅम जाता मोटरां मोटरां व्हडचो जाता तेका लागून तें आतां भितरल्या भितर काडटले ट्रॅफीक जॅम जायना जावपाक सगली तयार केलो आहा कोयार बीर सगलो हाडला सदांच तोच कोयार आसतलो आनी फस्टा दिसाकूय मातशे बायल कोयार हाडटाय मातशे पेजाद जावपा जाय न्हू मिसू तेका लागोन मेळ फोगत फेस्ता दिसाकू हाडटाय ओय तें सत आं आं मिस जालें म्हणटकीर हय हय मीस जाय न्हू धा धा धा धाड भुरग्यांक धाड सो मिस जालें म्हणटगी चाव हा केक रिफ्रेशमेंट हाय केक आनी चाव दितोली सोगलें तें एग्रेजमेंट केलां हय दोत्नी हय हय हय दोत्नी भुरगीं जायत जाय जायत प्रोग्राम आहाय दोत्नी भुरगीं जायत बरीं मुखार सोल्लीं व्हरपा आमगे सगळ्या नव्यान चार तारखेर हय सोगलें इतली जालें ना तें आमी सेक्टर वायज केलो आहा सेक्टर वायज आयज आमगे चार तारखेर न्हू पांच तारकेर सेक्टर फायव आमगे शेजारी आहा तो सॅक्टर आनी तेज्या मागीर मागीर दुसरे सॅक्टराचे सोगले आठून गायले दावूय सेक्टरां धावूय दिसा आठ णवूय दीस नवे ना आनी धावे दिसा मागीर सोगलीं सोगली हांयें तितली जाण वावुरपाचें आनी मीस करपाचें सॅक्टर वायज न्होयान गायलो हांयें सो केन्ना येता आ हा हा हा बरें दिसलें आयकेन आमी आय हय एकदम बरी तुमगे फामीत बरी हा आ हा हा हा आ बरें कोन ओके थँक्यू बाय